उत्तरप्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था में न्याय पालिका की भूमिका बहुत ही अच्छी होती है अगर न्याय पालिका की भूमिका न हो तो कोई भी जैसे कि चुनाव को ले लीजिए या किसी भी राजनीतिक पार्टी को ले लीजिए अचार संहिता लगा हुआ हो और वह अपनी सरकार के माध्यम से बिना वह किसी परमीसन के कोई भी कार्य करता है तो उसपे न्याय पालिका का हस्ताछेप हो जाता है जो जो कि इलेक्सन कमीसन के द्वारा गठित की जाती है यही न्याय पालिका का रोल होता है कि उसपे मुकदमा चला दिया जाता है अगर कोई भी अलग से या कोई अन्य लापरवाही से कोई अपनी प्रचार प्रसार या कुछ भी राजनीतिक व्यवस्था में न्याय पालिका की भूमिका बहुत ही अच्छी होती है न्याय पालिका के द्वारा ही हर चीज़ पर प्रतिबंध लगाया जाता है किसी भी राजनीतिक पार्टी को रोक रहता है कि आप इतने ही सदस्य लेते जाएँ इतने इतने लिमिट में पैसा खर्च कर सकते हैं या किसी भी चुनाव लड़ने के लिए आपको जो भी न्याय पालिका द्वारा आधारित अनुमानित चीज़ रहता है या अनुमानित जो भी लाइन गाइडलाइन रहती है उसी के अनुसार ही उसका पालन करके कोई भी राजनीतिक पार्टी या उत्तरप्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था में न्याय पालिका की अहम भूमिका रहती है किसी न्याय पालिका कोई कि कोई भी जैसे कि रियासर किसी भी सरकार के द्वारा अब अपराध माने जैसे कि ग्राम पंचायत में ही कोई भी वह राज राजनीतिक तरीके से कार्य करा करा रहा है और उस कार्य में कोई भी गलत गलती हो जाती है तो कोई व्यक्ति के द्वारा अगर न्याय का प्रमाण माँग लिया जाता है तो न्याय पालिका द्वारा उस को उस ढंग से प्रस्तुत किया जाता है जिसके कारण से यह जो भी न्याय हो उसको सम्मानजनक मतलब मिले किसी भी कार्य करने के लिए न्याय पालिका का अहम भूमिका होती है न्याय पालिका जैसे कि कोई भी गाँव में मनेरेगा या किसी भी माध्यम से या उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा कोई भी कार्य कराया जा रहा है अगर वह वह और जनता को समझ में आता है कि नहीं यह गलत है उसपे रोक लगाई जाए तो न्याय के लिए वह न्याय पालिका जाती है जैसे मान लीजिए जिला में मुंसफ हो गए तहसीलदार हो गए एच डी एम हो गए डी एम हो गए जिला यह सब लोग न्याय न्याय पालिका का कार्य करते हैं यह करते हैं यह कार्यकारी और वैधानिक वर्गों के सामर्थ्य में एकरूपता को परखती है ये ऐसा कार्य करती है जैसे कि न्याय किस न्याय सबको दिया जाए और मतलब उत्तरप्रदेश की राजनैतिक वेवस्था में न्याय पालिका की अहम भूमिका रहेती है जैसे कोई भी कार्य कोई करा रहा सड़क निर्माण करा रहा या कुछ भी कार्य नहर खनवा रहा है नहर की खुदाई करा रहा है या कोई भी सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था में डैम वैम या कुछ भी बनवा रहा है तो वो न्याय पालिका के माध्यम से उसे परखा और कार्य के रूप में देखा जाता है और उसको परखती है न्यायिक स्वतंता प्राथमिक कार्य है यह यह एक ऐसी और वह सरकार यह एक ऐसी स्वतंत्रता है जो कि न्याय को सही ढंग से और सही पच्छ में किया जाए न्यायालयों का किसी के ऊपर दबाव नहीं रहता है माध्यमिक अदालतें हमारे हर जिले में माध्यमिक अदालतें हैं विभिन्न जिला अदालतें हैं जिले पर न्याय मिलता है न्याय पालिका जैसे कोई भी अगर व्यक्ति अपना अधिकार के लिए लड़ाई लड़ता है और न्याय के लिए लड़ाई लड़ता है तो उसको न्यायिक स्वतंत्रता प्राथमिक प्राथमिकता के रूप में दी जाती है जैसे कोई भी यचडीएम के यहाँ दरखास्त देता है कि मुझे सिंचाई का सिंचाई का जो नहर नहर से पानी आ रहा है वह नहीं पर्याप्त मात्रा में मिल पा रहा है जिससे वह सिंचाई नहीं कर सके तो वह यच डी एम साहब द्वारा वहाँ पर दरखास्त जो पड़ी रहती है उसको देखकर सिंचाई विभाग को सूचित किया जाता है और उसको न्याय दिया जाता है और उसको न्याय के रूप में उसे उसके खेत के लिए सिंचाई भरपूर मात्रा में दी जाती है माध्यमिक अदालतें जैसे कि मुंसफ कोर्ट है कोई भी मुकदमा किसी भी वर्ग पर चल रहा हो या किसी भी जाति का हो उसे माधमिक अदालतों में देखा जाता है अभी भी विभिन्न जिला अदालतें हैं जो उत्तरप्रदेश की राजनीतिक बेवस्था में विभिन्न जिला अदालतें हैं जिला जिला में भी जो भी मुकदमें होते हैं वो न्यायिक रूप से देखे जाते हैं और उसे स्वतंतापूर्वक जो भी सत्य है और सत्य असत्य की घटना को प्रमाणित करके ही उसके पक्ष में न्याय दिया जाता है न्याय पालिका का सबसे अहम भूमिका राजनीतिक व्यवस्था में भी उत्तरप्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था में भी होती है ऐसी अच्छी होती है जो कि वैधानिक वर्गों को सामर्थ एकरूपता को परखती है अर्थात यह न्यायिक वेवस्था स्वतंत्र है न्याय देने में कोई भी वह कूट कोई राजनीत नहीं होती है न कोई किसी का दबाव रहता है माध माध्यमिक हमारे जिला में कई अदालतें हैं माध्यमिक अदालतें हैं जैसे कि मिडिल कोर्ट है और जिला कोर्ट मिडल कोर्ट में जैसे मुंसफ मजिस्ट्रेट यहाँ से अगर अदाल न्याय नहीं मिलता है तो हम अगली अदालत में जाते हैं जिला अदालत में जिला अदालत से न्याय मिलता है तो हाई कोर्ट में जाते हैं हाई कोर्ट से नहीं मिलता है तो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो न्याय की सीमा ऊपर तक बनी हुई है और हमको न्याय अंत में मिलता है जिससे हमारे चाहे उत्तरप्रदेश सरकार की राजनीत व्यवस्था हो या केंद्र सरकार की हो जो भी हो उसमें हमको न्यायिक न्याय पालिका द्वारा न्याय मिलता है न्याय प्रदान किया जाता है जिला अदालतें हैं विभिन्न जिला अदालतों में जो भी उत्तरप्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था है उनके माध्यम से जो भी कार्य होते हैं जो भी तो वह जिला में भी न्याय प्रदान किया जाता है इस प्रकार से हम उत्तरप्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था में न्याय पालिका की अहम भूमिका अब देखते हैं उसी के कारण से हर वर्ग को हर जाति को हर व्यक्ति को बराबर न्याय मिलता है और इस इस इसमें किसी का दबाव नहीं होता है न्यायिक कार्य न्यायिक का कार्य क्या ऐसा होता है जो कि हर किसी भी वर्ग के ऊपर डिपेंड नहीं करता यह वर्ग संबंधित नहीं होता है यह न्याय जो सत्य रहेगा उसी पर मिलेगा इसलिए उत्तरप्रदेश की राजनीतिक बेओस्था में न्याय पालिका की अहम भूमिका रहती है